پرانے زمانے سے ہمارے سماج کی یہ ایک کڑوی حقیقت ہے اور مرد ہونے کے باوجود ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم مردوں نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی اور ظالمانہ سلوک کیا اور ان کے حقوق چھیننے اور ان کو اپنے سماج کی بہت ساری اہم اور فائدہ مند چیزوں سے جان بوجھ کر دور رکھا عورت ہمیشہ مردوں کے ظلم کا شکار ہوتی رہی اور وہ مردوں کے رحم و کرم پر جیتی رہی مردوں نے عورتوں کے ساتھ جیسا چاہا سلوک کیا اور اس کو جس طرح چاہا استعمال کیا اس کی حیثیت ایک استعمال ہونے والے سامان کی تھی لیکن پھر اسلام پھر اسلام آیا اور اس نے عورت کو اس کا جو صحیح مقام سماج میں اور معاشرہ اور خاندان میں اس کو جو صحیح جگہ تھی وہ عطا کیا عورت کو اس کی حقیقی آزادی عطا کی اس کو مردوں کی غلامی سے چھڑایا اس کو گھر کی ملکہ بنایا اس کو دنیا کی سب سے قیمتی ہیرا کے طور پر پیش کیا گزشتہ چند برسوں میں ہمارے ہندوستانی ماحول میں عورت کا رول بہت بدل گیا ہے پہلے عورتیں پہلے عورتیں صرف گھروں کی چہار دیواری میں مقید رہتی تھیں وہ سماج اور معاشرے میں مردوں کی برابری سے محروم تھی لیکن ابھی چند سالوں میں عورت سماج اور معاشرہ کے ہر میدان اور فیلڈ میں نظر آتی ہیں وہ بہترین ماں کے کردار کے ساتھ ایک اچّھی اور کامیاب لیڈر کے طور پر بھی دنیا کے سامنے موجود ہے وہ ایک اچھی بیٹی ہونے کے ساتھ ایک اچھی تاجر کے طور پر بھی بزنس کی دنیا میں موجود ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جس کے بارے میں یہ تصور اور خیال کیا تھا کہ یہ کام صرف مرد کر سکتے ہیں